अॼुकल्ह जा युवा बेरोज़गारु आहिनि छो त अॼुकल्ह जे युवाउनि वटि डिग्री त आहे पर पर डिग्री जे हिसाब सां हुननि खे पघारूं नथी मिलनि ऐं नौकिरियुनि में कटो कटे लॻी पई आहे नौकिरी त उहे करणु चाहिनि था पर हुननि खे उन्हनि जी डिग्री जे हिसाब सां पघारूं मिलनि नथियूं उन्हनि जी हिसाब सां उन्हनि खे पघारूं घटि पई थियूं मिलनि ऐं सरकार खे इन युवाउनि लाइ कुझु करिणो घुरिजे जीअं त जाहिरतियूं ॾियणु खपनि अख़बार में टीवीअ में ऐं त मोबाइल जे ज़रिए अॼुकल त एप जे द्वारा या त यूट्यूब में बि जाहिरात ॾेई था सघनि घणा नियम बि बेरोज़गारनि लाइ ठहियलु आहिनि ऐं स्कीमूं बि घणियूं सरकारु बेरोज़गारनि लाइ कढी आहिनि जंहिंजो उपयोगु अॼुकल्ह जा सभु युवा करे था सघनि पिया